हाँ रेडियो और टेलीविजन प्रिंट में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है क्योंकि भारत की मातृभाषा हिंदी है जिसे सब सुन सकते हैं बोल सकते और समझ सकते हैं इसलिए मीडिया में ही हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है और ये प्रिंट के बाद भी लोग इसे पढ़ सकते समझ सकते हैं टेलीविजन पे भी कार्यक्रमों में और समाचारो में हिंदी भाषा अधिकतर पाई जाती है जो कि भारत के हर एक कोने में लोग इसे सुनते हैं इसी प्रकार रेडियो में भी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भी हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है और समाचा समाचार पत्रो में भी हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ओ लोगों के लिए आसान होती है समझने के लिए और पढ़ने के लिए और इसे सुनना भी लोगों को भ समझ जाते हैं सुनकर और टेलीविजन में भी कार्यक्रम समाचार जो कि मुख्यतः हिंदी भाषा में ही होते हैं